बहुत जरूरी यऽ

ग्रामीण क्षेत्रमे छै की अहाँके

खास कऽ कऽ महिलासबकेएहि चीजके जानकारी नहि यऽ जेकर नतीजा होइया कि ग्रामीण क्षेत्रमे

ओहिसॅं हानि पहुँचैया आओर ओहि चीजके जल्द से जल्द सही कराबैक लेल

सही करबैके लेल अहाँके जे भी

पासवर्डके सही उपयोग भाशए सकैया नहि तऽ हमर जे बैंकके एकाउन्टमे धन सम्बन्धी यऽ हानि भए जाएत हानि होएत आओर एहिलए कऽ ओकरा रोकैके लिये हमे अहाँ जे छै

आओर

जे छै ओहिसऽ

बैंकिंग सुबिधा छै की आओर भी तरहके छै ओहिसॅं हमरा हानि नहि पहुँचैया

रुपैआ रहैयऽ यदि चैलि जाइया तऽ बहुत तरह सऽ हानि पहुँचैया

ओकर परिणाम जे यऽ गलत निकैलकऽ आबैया ओहि तरहके कोनो इल्जाम लागि जाइया हमरा अहाँपर तऽ जे छै से परिणाम हमरा अहाँपर गलत परिणाम नै लागतै अइलाएकए डीजी लॉकर पासवर्ड जे यऽ मजबूत काएकए राखू ताकि

दोसर ओकर गलत उपयोग कए लै छै आओर ओकर कारण बस होइ छै की हानी पहुँचै छै